आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानिया जाहैबाय फालांगि खालामनानै जाफुंसारनाय मानो होनोब्ला आं गिबियावहाय जेबो खामानिफोर मावामोन नाथाय बिनि उनाव आङो बेखार थायालासिनो फालांगि खालामफिननो थाखाय आखाइआव लाजेनोमोन जेरैहाय आंहा दा थाम ब्रै बिगा थालिर थालिर बागान दङ बे थालिर बागानजों नि फालांगि खालामनानै आंहा जाफुंसार जादों बेनिखायनो आंनि देरसिन जाफुंसारनाय होननानै आं बेखौनो साननानै लायो आरो आं उनावबो गुबुन बिजनेस एबा फालांगि खालामनो थाखाय आखाइआव लाबोदों आरो आं बे फालांगिखौ लानानैनो बांसिन दुगा जायो जे मानो होनोब्ला गिबियाव जोंनि गामियाव रावबो बेबायदि एसे गोजौ थाखोनि फालांगि खालामफेराखैमोन नाथाय आं बेखौ खालामनानै गिबि खालामनानै देखायदों बेनि थाखाय आं गावखौनो एसे देरगानाय मोननो हायो मानो होनोब्ला गुबुन गुबुन जायगा एबा गामिनि सुबुंफोराबो बुङो जे उमुख गामियावहाय सासे थालिर बागाननि फालांगिरि दङ होननानै बुङोब्ला आंनि नामा फैग्रोयो बेनि थाखायनो आं गावखौनो दुगानानै लायो मानो होनोब्ला आंबो बे फिसा एसे गेदेर खामानिखौ एबा फालांगिखौ मावदोंबाबो गुबुन गुबुन जायगायाव मिथिजादों आरो गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफ्राबो आंनि बे थालिर बागान खालामनायखौ नुनानै सोलोंनो थाखाय आखाइआव लागासिनो दं आरो माबोरै गायनानै माबोरै सामलायोब्ला मोजां मोजां फिथाइ मोननो हायो आरो बिफांफ्रा मोजां मोजां जायो बेफोरनि सोमोन्दै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आंजों रायज्लायनो फैयो एबा आंनियावहाय गियान लानो फैयो बेबायदिनो आंबो गुबुन गुबुन जायगानि लोगोफोर एबा आबादारिफोर थालिर बागान खालामनो थाखाय आखाइआव लाजेननायफोरखौ आङो फोरों हरो बेबादिनो आं बेखौनो बांसिन दुगानाय दुगानानै लायो दुगानाय एबा दुगानाय मोनो मानो होनोब्ला आंबो सासे थिन बिगा एबा थाम बिगा लाइफां बागान एबा थालिर बागाननि बिगोमा जानानै गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरजों सिनाय जादों आरो मिथिजादों बेबायदिनो आं गावखौनो बांसिन दुगानानै साननानै लायो